जी मुझे लगता है बच्चों को अपना स्वयं का बचत खाता खोलना चाहिए चाहे हर एक परिवार के माता पिता को अपने बच्चों का अलग से एक बचत खाता खुलवाना चहिए इसके फायदे बहुत सारे फायदे हैं एक तो अगर बच्चा जो बचत खाते में थोड़ा थोड़ा कर के भी और राशि जमा करता है उससे भविष्य में उसके पढ़ाई लिखाई में उसकी अगर जो किसी तरह की तबीयत ख़राब होती है उस में भी उसको ज़रूरत हो सकती है जो उसके पास में रहेगा तो वो कभी भी वह ख़र्च कर सकता है इस लिए मैं तो हमेशा चाहता हूँ जो अपने बच्चे जो हैं अपने बच्चे का अलग से एक बचत खाता होना चाहिए जिस में उसके माता पिता भी चाहें तो कुछ पैसे डाल देंगे तो उसके भविष्य में काम आएगा और इसके लिए तो बृहद पैमाना पर मतलब जो ये प्रोत्साहित करना चाहिए जो हर हर परिवार में हर बच्चे के नाम से एक अलग खाता होना चाहिए और आज कल तो यह आवश्यक ही कर दिया है जो जितने भी बच्चे हैं इस्कूल में जाते हैं उसका पहले से बचत खाता होना चाहिए क्योंकि जो भी भी सरकार तरफ़ से सहायता आती है जैसे साइकल के लिए तो साइकल के लिए भी वो अपने बैंक अकाउंट में ही पैसे देते हैं अगर उनका ड्रेस ड्रेस जो बनवाना है उसके लिए भी बैंक अकाउंट में ही पैसे देते हैं इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी फ़ायदा जो है आज कल जो है सारा ऑनलाइन होते हैं और वो सब बैंक में ही आते हैं इस लिए मैं तो ये चाहूँगा जो हर बच्चे का एक अकाउंट होना चाहिए बैंक में चाहे जो भी हो जो नियरेश्ट ब्रांच है उस में वो खाता होना चाहिए और इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं जो उस में बैंक ब्याज भी देती है जिससे क्योंकि अगर बच्चे वो पैसे मिलेंगे तो ख़र्च कर देंगे कुछ ख़रीद के खा लेंगे इससे अच्छा होगा जो अपने पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक उसे ब्याज देबेगी देगी और अगर उसी पैसों को अगर फिक्स कर देते हैं तो हो सकता है पाँच साल छ साल में वो पैसे डबल हो जाएंगे अगर जो लड़की है तो लड़की के में जो बचत करेंगे तो उसके शादी के टाइम तक पत जो उसके जो परिवार वाले को प्रोत्साहित प्रोत्साहन के रूप में एक तरफ़ से मिल जाएगा बैंक जो ब्याज देता है वो अगर पचास हज़ार जमा करते हैं तो उसकी शादी तक अगर हो सकता है जो वो एक लाख रुपये पहुँच जाए अगर दस हज़ार भी जमा करते हैं तो अगर आंगनवाड़ी में भी है तो आंगनवाड़ी जो जो पो कन्या सब को जो प्रोत्साहन प्रोत्साहन राशि देती है वह अकाउंट के थ्रू ही देती है इस लिए हर परिवार को चाहिए जो ए क बैंक खाता हर बच्चे के नाम से अलग से एक होना चाहिए